मां दीपिका बालाणी पई ॻाल्हायां मां काल्ह टीह सत चोवीह जो हिकु ऑनलाइन ड्रेस ऑडर कई हुई ऐं उन जो अघु पंज हज़ार आहे ऐं ड्रेस जे अचण जी तारीख़ ॿ अठ चोवीह आहे पर मां हिन ऑडर खे रद करण थी चाहियां छोकी मुंहिंजी पघारु अचणु वारी हुई छोकी उन खे अचण में देरि थी वई आहे उन ड्रेस जा पेसा मां नथी भरे सघां इन करे मां इन ऑडर खे रद करण थी चाहियां